जों माने ओंखाम संनायाव होननो नागिरदों आं ओंखाम संनायनिखौ ओंख्रि संनायनिखौ दालि ओंख्रि ओमफ्राय दालि ओंख्रियाव जोङो बाहायो साराय गंसे ओमफ्राय आरो गारबा बै इसे फोस्लांस्लाङा बेखौ बाहायो जोङो ओंखाम संनायाव आरो दालि ओंख्रि संनायाव होयो दा माबा दै आरो जोङो सारायाव दालिखौ एवग्रोना लायो ओमफ्राय आरो उनाव दै होयो दैनिफ्राय ओमफ्राय थाव संख्रि बानलु होजोबो दालि ओंख्रियाव आरो भाजि एवनायाव होयो जोङो गारबाखौ बाहायो बै गथाया इसे बेखौबो बाहायो दालि ओंख्रिआवबो बाहायो ओमफ्राय बै भाजा एवनायावबो बाहायो भाजिआव जोङो भाजाखौ एवग्रोना लायो एवग्रोना लानानै बिदिनो दै संख्रि बानलु होजोबनानै बायो मैगं थाइगं होयो भाजि एवनायाव आरो फिथा सौराय एवनोबा फिथा माबानोबा माइरंखौ देग्लिग्रोयो देग्लिनानै जोङो दै इसे होनानै सिथाव बानायो सिथाव बानायना जों सारायाव होयो सारायाव होनानै जोङो बै गुदुं गोनां गारबाखौ होयो गारबाखौ होनानै एवखाङो थाव होयो जों बिदिनो अनेगखौ बाहायो ओंखाम ओंख्रि संनाय ओमफ्राय बिदिनो माबा भाजि एवनायफोरखौबो माबायो

बेखिनिखौल' होननांगौ